ٹیکنالوجی میں ترقی نے میری زندگی کو کئی طریقوں سے بدلا ہے آج کا دور ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کا دور ہے جہاں ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے نیچے میں تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں جو میری زندگی میں ٹیکنالوجی ک خاص کر اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے اثر انداز میں شامل ہے جیسے کہ تعلیم اور معلومات حاصل کرنا میں اپنی تعلیم اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہوں یوٹیوب گوگل اور آن لائن کورسیز جیسے کورسییرہ ادمی کے ذریعے میں نئے اسکلس سیکھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا رابطہ اور رابطہ عام اسمارٹ فون کی وجہ سے میں اپنے دوستوں رشتے داروں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود لوگوں سے آسانی سے رابطہ کر سکتی ہوں واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام اور زوم جیسے ایپس اس میں مددگار ہیں کام اور روزگار انٹرنیٹ کے ذریعے فری لینسنگ آن لائن بزنس اور ریموٹ جابس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میں بھی کبھی کبھی فری لینس پروجیکٹس کرتی ہوں جس کا سارا نظام اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے چلتا ہے تفریح اور دلچسپی میں اسمارٹ فون کا استعمال تفریح کے لیے بھی کرتی ہوں جیسے کہ گیمس کھیلنا موویز دیکھنا میوزک سننا اور سوشل میڈیا پر وقت گزارنا یہ سب چیزیں انسان کی ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے شاپنگ اور خریداری آن لائن شاپنگ ایپس جیسے دراز امیزون اور ایل ای ایکسپریس کے ذریعے میں گھر بیٹھے چیزیں آڈر کر سکتی ہوں اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے بینکنگ اور مالیا معاملات آن لائن بینکنگ اور ڈیجیٹل والیٹس ایپ جیس کیش ایزی پیسہ وغیرہ کے ذریعے پیسوں کا لینا دینا آسان ہو گیا ہے پہلے بینک کی لمبی لائنس میں لگنا پڑتا تھا اب سب کچھ فون پر ممکن ہے نیویگیشن اور سفر گوگل میپس اور رائڈ ہیلنگ سروسز جیسے اوبر اور کریم نے سفر کو بہت آسان بنا دیا ہے ابن جان راستے یا ٹیکسی کے لیے تنگ نہیں ہونا پڑتا صحت اور فٹنیس ہیلتھ ایپس کے ذریعے میں اپنی صحت کا خیال رکھتی ہوں جیسے کہ اسٹیپ کاؤنٹنگ ہارٹ ریٹ مونیٹرنگ اور ڈائٹ پلاننگ نتیجہ ٹیکنالوجی نے میری زندگی کو بے پنسانتا آسان متاثر اور فائدے مند بنا دیا ہے ہر چیز صرف ایک کلک یا ایک ٹچ کی دوری پر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھیجا بھیجا استعمال انسانی تعلقات اور فزیکل ہیلتھ پر بھی اثر ڈال سکتا ہے اس لیے اس کا متعدل استعمال ضروری ہے